लाइट दा साढ़े ग्रांऽ ऐ की मतलब की बड़ा कट रौह्ंदा ऐ लाइट दा थोह्ड़ा स्यापा गै इ'यां पेदा की जेल्लै गरमियां आई जन्दियां ते जादे कट गै रौह्ंदा लाइट दा इ'यां सबैह्रे पैह्लें पैह्लें केह् होंदा हा की टाइम होंदा की दो घैंटे जानी ऐ ते इक घैंटा आनी ऐ इस टाइम पर आनी ऐ अज्ज्कल इ'न्दा कोई टाइम टेबल गै निं ऐ मन करदा ते लाई उड़दे मन करदा ते बंद करी उड़दे ते गरमियें दिनें मुश्कल होई जंदा ऐ हून जि'यां असें इ'यां बी गरमी लग्गनी ऐ जेल्लै रोज स्कूल आओ जाओ ते असें गी ते इ'यां बी पूरा दिन गरमी च गै रौह्ने आं ते जेल्लै घर जाचै ते फिर बी नेईं लाइट होऐ ते फिर बड़ा रोह् चढ़दा ते कन्नै पढ़ने बी कि'न्नी प्रॉब्लम आंदी ऐ रातीं पढ़ना होऐ ते केईं बारी इनवर्टर बी डेड होंदा ऐ किश ते पढ़ने दी बड़ी प्रॉब्लम आंदी ते लाइट दा आखचै के कोई उं'दा टाइम टेबल गै निं ऐ ते जादातर बंद गै रौहंदी ऐ लाइट लाइट नेईं आंदी ऐ साढ़े ग्रांंऽ ते कोई बिंद हारी बारिश होइया किश होइया ते लाइट पैह्लें चली जन्दी ऐ होर इक दो दिन आना नेईं आंदी ऐ मतलब कट गै कदें लाई ओड़दे नेईं तां नेईं बंद गै रौहंदी जादा टाइम ते ओह्दे बाच एह् ऐ की लाइट निं ऐ अगर असें गी बड़ी सारी प्रॉब्लम होंदी ऐ इ'यां पढ़ने ई गरमी च गरमी रौह्ने ई इ'न्नी ते नेईं पक्खा होऐ नेईं रातीं सोन होंदा जां पढ़ने ई किश बी ऐ बड़ी प्रॉब्लम आंदी ऐ ते लाइट नेईं ऐ ते बंदा इ'यां लगदा असें गै नेईं पढ़ना होवै ते इ'यां लाइट नेईं होऐ ना ते इ'यां लगदा किश ऐ निं ऐ इ'यां मन नेईं करदा फिर पढ़ने दा बी अगर किश पढ़ना बी होवै असें ते मतलब बिना लाइट दे बी कोई गजारा नेईं ऐ ते लाइट ते जरूरी ऐ ते गर्मियें ते बिल्कुल बड़ा इ'यां बिना पक्खे दे ते बौह्न निं होंदा दो मैंट बी धुप्पा ते अग्गें बी हून इ'न्नियां धुप्पां पोनियां न ते हून जि'यां अस हून थक्के दे घर जाचै कॉलेज दा ते अग्गें लाइट बी नेईं होवै फिर होर रोह् चढ़ी जंदा कि लाइट बी नेईं ऐ ते हून गर्मियें च इ'यां ते बड़ी मुश्कल आंदी ऐ गर्मियें ई लाइट होनी चाहिदी ऐ ते लाइट नेईं होवै ते फिर बड़ी प्रॉब्लम फेसिस करनी पौंदियां ते लाइट नेईं ऐ ते पानी दा बी मुश्कल कदें नेईं ऐ ते कदें ऐ पर सबैह्रे कॉलेज जाना ऐ किश ते बड़ी सारी फेसिस प्रॉब्लम जेह्की ओ असें ई सैह्न करना पौंदियां न ते लाइट ते होनी गै चाहिदी जां ते टाइम टेबल होग ते बंदा तां बी करी लैंदा एडजस्ट पर जेल्लै टाइम टेबल बी नेईं ते इ'यां बी कदें आ दी कदें जां दी ते कोई कुछ समझ निं आंदा की कोले हून आनी ते कोले नेईं कदें कुदै जाना होवै कपड़े बगैरा प्रैस करने होन जां किश बी ऐ ते ओह्बी फिर इ'यां मुश्किल होई जंदा नेईं होवै ते केह् पता गेदी घैंटा इक नेईं आवै ते आई जा ते केह् पता र'वै ते लाइट बिना बी गजारा नेईं ऐ साढ़ा ऐ कोई लाइट होनी चाहिदी ऐ गर्मियें च ते बड़ी प्रॉब्लम होंदी ऐ बिना लाइट दे नेईं अस बेही सकदे जां किश बी ऐ बड़ा मुश्किल ऐ लाइट होनी चाहिदी ऐ